हैलो नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ किश निं इक्क ब्याह् हा एह् बूट लैना हा कोई शैल निहां तुस हट्टिया ओ अच्छा नमें आये दे नमीं वैरायटी आई दी बाऽ मेरे नाप उप्परा थ्होई जाह्ग बाऽ मेरा पैर बड़ा निक्का यरो आं पंज नंबर औंदा अच्छा ते कोई कि'यां कंपनी दे बूट आह्न्ने दे जां इं'या गै अच्छा अच्छा ते में लैना हा ते नेईं तुस कंपनी दा जे मर्ज़ी देई ओड़ो कोई प्यूमा होऐ जां कोई एडीडॉस होऐ ते कोई मिगी इंया कोई इंया अंदाज़ा देई ओड़ो हा मिगी कि किन्ने किन्ने धोड़ी आई जाह्ग त्रै ते त्रै दं'ऊ ज्हार तगर आई जाना अं ठीक ऐ ठीक ऐ ते अं'ऊ औगी दपैह्रीं दपैह्रीं हट्टी होन्ने अ अच्छा अच्छा ठीक ऐ भी ते आह्गा ते लेई जाह्गे बूट कन्नै नाप अपने स्हाबै दा ते दिक्खी लैगा कोह्का आंदा कोह्का नेईं ऐ नी अ ते आं पसंद दे स्हाबी लेई लैगा ठीक ऐ ठीक ऐ